हमसभ कहुँक गेलहुॅं तऽ बहुत्त फोटो घिचेलहुॅं तऽ फोटो बहुत नीक लागल कहुँ घूमै लए गेलहुॅं तऽ अयलियै यादगारके लिए हम फोटो सभ जमा केलहुॅं की कभी कदाल हमरा देखैके पड़त एहिके लिए हमे सोशल मीडिया पर हम सभ फोटो वायरस कऽ देलहुॅं सभ जमा केलहुॅं कभी कदाल एहन होइ छै कि मोबाइल फूटि फाटि गेल कहीँ हेरा गेल किछु भी भऽ गेल तऽ जेना अहाँके हम दोसर लेलहुॅं तऽ एहिके लिए हम सोशल मीडिया पर धेने रहलहुॅं तऽ ओहि पर से सभ किछु हम लए लेलहुॅं जेना हम गेलहुॅं घूमै लए गेलहुॅं तऽ बहुत अच्छा हमरा लागल अच्छा लागल तऽ हम फोटो घीच लेलहुॅं जेना बहुत चिड़ियाँ घर गेलहुॅं तऽ बहुत अच्छा हमरा लागल लाल किला गेलहुॅं दिल्ली गेलहुॅं तऽ बहुत बहुत अच्छा हमरा लागल तऽ छी तऽ बहुत अच्छा हमरा लागल छी तऽ हमरा एनाहिते सोशल मीडिया पर हमसभ भेज भेज देलहुॅं वायरस कऽ लेलहुॅं अइ लऽ कऽ हम छी से बहुत रंगके एहेन बात छै छी के से बहुत बहुत अच्छा अच्छा फोटो हम घिचेलहुॅं बहुत रंगके सहेली साथे घिचेलहुॅं भाइ अपना माँ पापाके साथे घिचेलहुॅं छी तऽ बहुत घिचेलहुॅं छी नहि तऽ बहुत अच्छा लागल एनाहिते हम सभ किछु देखैके लिए हम जमा केलिए बहुत जमा केलहुॅं छी बहुत जमा कऽ कऽके कऽ कऽके हमे फोटो रखलहुॅं तऽ इहएके लिए हम अभी तऽ हम अच्छा केलिए बहुत ठिमा जाइ छी तऽ हमे फोटो घिच घिचके घिच घिचके जमा करै छी सुन्दर जेना बच्चाके फोटो घिचके हम जमा केलहुॅं जेना कतौ गेलहुॅं घूमै फिरै लए गेलहुॅं सभके फोटो जमा कऽ कऽके घिच घिचके घिच घिचके घिच घिचके तऽ वायरस पर हम सभ फोटो डाइल देलौँ छी